विडियो गेम के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते बस कुछ थोड़ा बहोत जानते हैं जो की हमारे लिए हम खेलते हैं विडियो गेम थोड़े जो कि केंडी क्रश हो गया लिडो हो गया कैरम हो गया ये सब नॉर्मल गेम खेल खेलते रेहते हैं और कुछ लोग जो है इसे ज्यादातर खेलते हैं जो कि इनसे आइस का प्रॉब्लम होता है जो उन्हें बीमार कर देता है ये ज़्यादा कर खेलने से भी कुछ दिक्कते होती है और नॉर्मल तो खेलना चहिए ऐसी नी है कुछ लोग होते हैं जो कि घर में खेलते हैं हमेशा दिन भर खेलते रहते हैं जिससे उनको शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है और उन्हें बहोत समस्या झेलनी पड़ती है हमे घर में खेलना ना चहिए और बाहर भी खेलना चहिए विडियो गेम ज्यादा कर नॉर्मल ही खेलना चहिए अधिकतर नहीं खेलना चहिए जिससे हमारा माइंड ठीक रहे नॉर्मल रहे और अधिक से हमारा जो है कई प्रोब बीमारीया भी हमें सकती हैं और हमें पसंद कई गेम पसंद भी हैं और हमें जो खेलना भी पसंद है जो कि लिडो है अधिकतर हम ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं विडियो गेम फिर उसके बाद शूटिंग हो गया उसके बाद एयर क्रॉफ्ट वाला हो गया ये सब गेम जो कि अच्छी है जो कि बच्चो के लिए के आजकाल के बच्चे जो है छोटे छोटे वो उनके हाथ में विडियो गेम आता है जो कि उन्हें छोटे बच्चो को कम देना चहिए वो अधिकतर खेलने लगते हैं जो कि उन्हें आगे जाके बहोत दिक्कत आती है हमें कम से कम विडियो गेम खेलना चहिए अधिकतर विडियो गेम भी नहीं खेलना चाहिए